बर' रावा बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन राव जेरै बर' बांला जों ओरैबायदि सोमोन्दो दंमोनदि गोदोनि समाव जोंनि बर' रावा जौगानाय नङामोन आरो जोंनि गोदोनि आजौ आजै मोना सोलोंथाइ लानो थाखाय गावनि रावजों सोलोंथाइ लानो थाखाय सुबिदा आरो खाबुफोर गैयामोन बेनिखायनो जोंनि बर' सुबुंफ्रा गावनि बर' रावजों फरायनो सुबिदा आरो खाबुफोर मोनिलाय गुबुन रावजों सोलोंथाइ लानो गोनां जादोंमोन जेरै बांला रावजों सोलोंथाइ लानानै गावनि रोंगौथि आरो नांगौमानि गियानफोरखौ बोजबनानै सोलोंनो गोनां जादोंमोन आरो बेबायदिनो दखान आरो गलाफ्राव जेरै फरायनायजों लोगोसे राव आरो हारिमुनि गेजेरजों रायलायनायनि गेजेरजों गावनि नांगौ बेसादफोरखौ बांला राव एबा गुबुन गुबुन असमीया रावजों रायलायनायजों गावसोरनि नांगौफोरखौ सल्ब खालामना लायोमोन मानोना बै समाव जोंनि बर' रावा जौ जौगानाय नङामोन बेनिखायनो गुबुन रावजों सोलोंथाइ लानो गोनां जादोंमोन आरो गावनि नखरफोरखौ दाखांनो गोनां नि लामायाव फैदोंमोन